میں نے اپنے آرٹ ورک کو باہیشیت مقابلے میں نمائش کے طور پہ شامل کی ہوں جس میں ہمیں تیسرا انعام ملا اس نمائش میں ایک لاکھ روپے نگد نگد اور انعامات سے مجھے نمازا گیا تھا یہ نمائش انڈین لیول پہ بہت بڑی نمائش تھی جس میں تمام فن کار اپنے قابلی اعتبار سے اپنے نمائش کو ابھار کر اپنے فن کو دخائے تھے جس میں میں نے بھی اپنے آرٹ ورک کو وہاں شامل کی تھی اپنے فن کا استعمال کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقابلے میں میں نے بھی حصہ لی تھی اور نمائش میں شامل ہوئی تھی یہ تجربہ میرے لیے بہت اچھی رہی جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا